चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे गामि थुक्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय आं सासे जांगिला होन्नाय मुंनि सेंग्रा आरो जोंनि ओनसोलाव दोरोङारि गेलेमुफ्रा गोबां दं जेरै फुटबल गेले जोलुर गेलेनाय इंलिसनि फुटबल गेलेनाय होनो ओमफ्राय भलिबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बायदि बायदि खारनाय बादायलायनाय बायदि बायदि गेलेयो जोंनि ओनसोलाव जेरै आं जावलिया होन्नाय सेंग्राया बांसिन फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो बर'नि जोलुर गेलेनाय जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनो जोलुर गेलेनायाव गासै जोलुरफ्रा नैजि नै गेले गेलेग्राफोर थायो बिसोर गासै नैजि नै गेलेग्राफ्रा गेलेनांगौ गासैजों बे नैजिनै गेलेग्राफ्रा गावजों गाव गेलेलायनांगौ गावजों गाव मोनसे बल थायो बलाखौ बिसोरो गासैबो नैजिनै गेलेग्राफोरा सेलायनांगौ आरो बे जोलुर गेलेनायाव सासे साब्रै नायग्रा एबा खेला सालायग्रा थायो रेफारि सासे मेन रेफारि थायो आरो साइदआवहाय लाइन्समेनफोर थायो बे लाइन्समेनफ्रा फुटबला बायह्रायाव थांबा बिसोरो नायग्रा आरो बे रेफारिया फुटबला जोलुरा बायह्रायाव थांबा बे रेफारि सुग्रा बेबादिनो जोलुर गेलेनायाव जोंनि ओनसोलाव दा बिरात सोलिगासिनो दं बे जोलुर गेलेनायखौ जों बिरात मोजां मोनो जोंजों जोलुर गेलेनायजोंबो जों जोंनि देहाखौ जों थिक मोजाङा लाखिनो हायो आरो जोंनि बे जोलुर गेलेनायजों जों जोंनि देहा एबा रोंगौथिफोरखौ देखायनो हायो जोलुर गेलेनायाव मोननै गल सो गल सोग्रा थायो जेरै गल फ्सट ओरैबो ओरैबो गल फ्सट मोननै थायो आरो बे जोलुर गेलेनायनि फिल्दनि मापआ जाहैबाय जौसे नैजि जौसे नैजि मिटार थायो बे जौसे नैजि मिटारनि सिङावनो बे जोलुर गेलेनायखौहाय गेलेनांगौ जायो जेरै खारनाय बादिनाय खारनाय बादिनायाबो जोंनि ओनसोलाव जायो बे खारनाय बादिनायाव जों बयबो बाहागो लानो हायो बे खारनाय बादायनायाव हाय गासैबो बे बाहागो लानायफ्रा जायनो बांसिन गोलावसिन खारनो हायो बेनो देरहासारनायखौ मोनो आरो बे खारनाय बादायलायनायाव जोंनि ओनसोलाव दोरोङारि गेलेमुफ्रा बेबादिनो गोबाङै मोजाङै सोलिलांगासिनो दङ दा बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गामिया थुक्राझार गामि बे गामिनि सिङाव जों जोंनि ओनसोलाव गोबाङै गेलेमुफोर बायदिसिना गेलेमुफ्रा सोलिबाय थायो आरो बे गेलेमुफ्रानो भलिबल जोलुर एबा खारनाय आं बुंखाबाय जोलुर गेलेनायखौ आरो खारनाय बादिनायखौहाय बेनो जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो जों बिदिनो गेलेयो गेलेयो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गेलेमुफोरखौहाय जों गेलेनाय जायो बेनो जोंनि ओनसोलावहाय सोलियो आरो जोंनि ओनसोलनि सिङाव दोरोङारि गेलेमुफ्रा बेनो